अॻियां घणा ई सालनि खां भारत में फिल्म जो ॾाढो महत्व आहे पर सिंधी फिल्म नाटक उहे बि अॻियां हुजणु खपनि त पंहिंजा ॿार बि सिंधी भाषा खे ॼाणणु ऐं उहे बि पंहिंजी सिंधी भाषा खे अॻियां वधाइनि मां त उहो ई चवंदसि की पंहिंजी सिंधी फिल्म बि ॿारनि खे ॾेखारिजे जीअं सिंधी फिल्म में जीअं सिंधी धमाल भॻवानु बचाए चंदर खां कंजूस काको अभाणो त ॿार बि उहे फिल्म ॾिसनि ऐं पंहिंजे सिंधियत खे अॻियां वधाइनि पंहिंजा सिंधी जेके त्योहार हूंदा आहिनि उन्हनि में बि ॿारनि खे अॻियां कजे जीअं चेटीचंड हुजे त ॿारनि खे झूलेलाल जा नाटक कराइजनि ऐं झूलेलाल जी जेका जीवन कहानी आहे उहो ॿुधाए करे उन्हनि जा नाटक कराए ॿारनि खे अॻियां कजे त ॿार बि ख़ुशि थेअनि ऐं ॿारनि खे इनाम ॾेई करे उन्हनि खे बि ख़ुशि कजे सिंधी त्योहारनि में बि ॿारनि खे अॻियां कयो उन्हनि खे नाटक में या त सिंधी ॿोलीअ जे बारे में ॻाल्हाइण ते उन खे बि सिंधी भाषा जो ख़्यालु अचे भारत में माण्हू वधारे टीवी मोबाइल ॾिसणु पसंदि कंदा आहिनि त सिंधी फिल्म हुजणु उहे बि टीवी या मोबाइल में नयूं नयूं फिल्मूं अचनि त ॿारनि खे बि मज़ा अचे ऐं पंहिंजे सिंधुत्व जी बि अॻियां नालो थिए ऐं पंहिंजा ॿार सिंधी भाषा खे भुलजनि न त मां त उहो ई चवंदसि कि जीअं थिए तीअं पंहिंजी सिंधी भाषा अॻियां वधे ऐं पंहिंजा ॿार सिंधी भासा खे अॻियां वधाइनि त उहो पाण खे महिनतु करणु घुरिजे